हेलौ नोंथांमोननि सुइगि एपनि दारै आं माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ अर्डार होदोंमोन नाथाय अर्डार मोनफैनायाव माखासे जाग्रा बेसादफ्रा गैयामोन बेफोर मानि थाखाय जाखो नोंसोर गोसो जानानै बेखौ हराखै ना हरनो बावदों